شدید موسمی حالات میں شوٹنگ ایک دلچسپ اور چیلنجز تجربہ ہو سکتا ہے جو نہ صرف ایک فوٹوگرافی کی تکنکی صلاحیتوں کا امتحان لیتا ہے بلکہ اس کے تخلیقی زاویوں کو بھی نئے افق تک لے جا سکتا ہے موسم کی شدت جیسے بارش برف باری دھند یا طوفان ایک تصویر کی مزاج اور ماحول کے مختلف طریقوں سے متأثر کرتی ہے اور بعض اوقات وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے موسم تصویر کی مزاج اور ماحول کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتا ہے مثال کے طور پر بارش یا دھند ایک تصویر میں گہرائی اور ڈرامائی تاثیر پیدا کر سکتی ہے اسی طرح برف باری کا منظر سرد اور خاموشی کا احساس پیدا کرتا ہے جبکہ دھوپ اور صاف موسم ایک تصویر میں خوشی اور روشنی کی علامت ہوتا ہے شدید موسمی حالات میں روشنی کی کیفیت بدل جاتی ہے جس کا اثر تصاویر پر پڑتا ہے دھند کے دوران روشنی نرم اور پھیلتی ہوئی ہوتی ہے جوکہ تصاویر میں ایک پر اسرار یا خوابیدہ تاثیر پیدا کرتی ہے بارش کے بعد عکاسی اور پانی کی سطح پر روشنی کی جھلکیاں تصاویر میں جاذبت پیدا کرتی ہے طوفان ہوا یا بارش کی شدت سے تصاویر میں حرکت اور طاقت کا تأثر پیدا ہوتا ہے تیز ہوا کے دوران چلتے درختوں یا پانی کی لہروں کی تصاویر ایک قدرتی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے جوکہ عام حالات میں ممکن نہیں موسم کے لحاظ سے رنگوں اور تناسب میں فرق آتا ہے مثال کے طور پر برف باری کے دوران مناظر میں سفید اور نیلے رنگ غالب ہوتے ہیں جبکہ موسم بہار کی بارش کے بعد سبزہ اور تازگی کا رنگ نمایاں ہوتا ہے یہ رنگ تصاویر کو ایک منفرد شناخت دیتے ہیں شدید موسمی حالات میں شوٹنگ کرتے وقت مختلف ٹکنکی چیلنجس کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش برف باری یا طوفان حالات میں کیمرے اور لینس کا محفوظ رکھنا ایک بڑا چیلنز ہوتا ہے کیمرے کو پانی اور نمی سے بچانے کے لیے وائر پروف کینس یا کور کا استعمال ضروری ہوتا ہے شدید موسمی حالات میں روشنی کی کمی یا ازادے کی وجہ سے مناسب نمائش کا تعین مشکل ہو سکتا ہے اس لیے فوٹوگرافی کو کیمرے کی شیٹنگ میں باریک بینی سے تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے تیز ہوا یا برف باری طوفان کے دوران کیمرے کا استحکام برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے مضبوط ٹرائیفوڈ اور اضافی وزن کا استعمال کیا جا سکتا ہے موسم کے تأثر کو صحیح طریقے سے گرفت میں لینا بھی ایک فن ہے اس کے لیے فوٹوگرافر کو نہ صرف تکنکی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ تخلیقی نقطہ نظر بھی درکار ہوتا ہے شدید موسمی حالات فوٹوگرافی میں نئے تخلیقی مواقع پیدا کرتے ہیں شدید موسمی حالات کے دوران کچھ مناظر ایسے ہوتے ہیں جو عام حالات میں دیکھنے کو نہیں ملتے برف کے طوفان میں قدرت کی خاموشی یا برش برش با برف باری کے دوران شہری زندگی کی جھلکیاں ایک ایسی تصویریں ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں موسم کی شدت تصاویر میں ڈرامائی اثرات پیدا کر سکتی ہے جیسے کہ طوفانی بادل بارش کی بوندیں یا برف کے ذرات یہ اثرات تصاویر کو غیر معمولی اور یادگار بنا دیتے ہیں موسم کی شدت فوٹوگرافر کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے زاویے اور انداز کو نئے سرے سے سوچے یہ تجربہ فوٹوگرافر کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے شدید موسمی حالات میں شوٹنگ ایک فوٹوگرافر کے لیے نہایت دلچسپ اور متأثر کن تجربہ ہوتا ہے یہ چیلنجس اور تخلیقی مواقع فراہم کرتا ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے اگرچہ تکنکی مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے فوٹوگرافر موسم کے مزاج اور ماحول کو گرفت میں لے سکتا ہے اور منفرد تصاویر بنا سکتا ہے